हेलो हमे सागर बोलऽ पड़ै हयौ हमे यहाँ पर राइड कैंसिल करेलियै ओकर हमरा रिफण्ड अभी तक अयलै काहे नै हमे पेमेन्ट ऑनलाइन कर देले रहलियै यू पी आई के द्वारा तऽ हमर पेमेन्ट कब तक एतै हमरा बता दहू काहे कि हमरा बहुत लम्बा राइड हय तऽ पैसा थोड़ा पांच सए हजार बेसी हलै इसीलिए हमे जानना चाहै हियै कि हमर पैसा कब तक एतै केतना दिनमे एतै अइसे तऽ हम राइड हम कहीं आओर जाना हलऽ तऽ फिर हमर मन बदल गेलऽ तऽ फिर हमे राइड कैंसिल कर देलियै रहलियै तऽ हमरा तू बता दहू कि हमर पैसा कब तक अयतै